हमारे क्षेत्र में स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया में हमें सबसे पहला अपना पहचान पत्र या आधार कार्ड लेकर जाना होता है इसके लिए यदि हम पहले किसी और स्कूल में पढ़ चुके हैं तो हमें उस स्कूल का अपना पहले का रिजल्ट और कई सारी जरूरी चीज़ें जैसे किया स्थानांतरण पत्र जैसी चीजें दिखानी पड़ती है और यहाँ पर फीस का चर्चा बहुत ज़्यादा है और हर विद्यालय में उच्चतम से उच्चतम फीस है और यहाँ पर सरकारी विद्यालय भी है लेकिन कोई भी विद्यालय मुफ्त नहीं है यहाँ पर तो सरकारी विद्यालयों में भी फीस लेते हैं लोग और तो और यहाँ पर जितने भी स्कूलें हैं वो बहुत महँगी है क्योंकि सारी की सारी प्राइवेट स्कूलें है केवल एक ही सरकारी स्कूल है और उसमें भी फीस देना पड़ता है